हमरा सभके ई सालकऽ अन्दरेमऽ ओहिठुमा एकटा उपनयन भेल रहऽ अपना घरमऽ ओहि उपनयनमे बसकट्टी मरबन्हि कुमरमसभ भेल भोज भात भेल तकर बाद जे उपनयन भेल उपनयन तऽ लास्ट दिनमे होयत छै तऽ उपनयन भेल ओहिमऽ बहुत आदमीसभ आयल रहऽ मिललहुँ जुललहुँ बहुत नीक लागल बहुत खुशी मिलल बहुत गानासभ भेल बहुत डान्स भेल हमहुँसभ डान्स केलहुँ रहऽ गाना गेलहुँ रहऽ ओमऽ हमरा सभके बहुत नीक लागल बहुत आनद आयल रङ्ग छङ्गके सोहरसभ गेलय रहऽ खिलौनोसभ गेलय रहऽ जे होयत छै आब महिलासभ ढेरीक रहबे करै गेस्टसभ ढेरीक आयल रहऽ भोज भातसभ बढ़िआँसँ भेलय उपनयनके बाद चारि दिनके बाद रातिम होयत छै रातिममऽ जाइत छै खिखीरकऽ बिल पूजयलऽ ओ खिखीरके बिल पूजिकऽ नहाकऽ भगवानकऽ पूजा कएकऽ अपना बड़े जन जतेक आदमीए पैघसभ सभकऽ प्रणाम केलक आ तकर बाद ओहि बच्चाकऽ दलक नून खाइलऽ ओहिसँ पहिले नून नहि खेलक दू दिन पहिलेसँ नून बन्द रहैत छै बस्कट्टी दिनसँ लयकऽ जहिआ हमरा सभके कुमरन होइए ओहि दिन तक नून खाइ छै आ कुमरम भेलाकऽ बादसँ नून खेनाइ बन्द अनून खाइत छै तकर बाद चारि दिनके बाद रातिम होइ छै तकर बाद हमरा सभक नमक दय छै बडुवा सभक खाइलऽ आ तहन सभ किछ करैत छै ताबऽ घरेमऽ रहल अपने कम्प्समऽ बाहरो नहि गेल बहुत नीक लागैतए हमरा सभकऽ उपनयन